बिगियान आरो माखासे टेक्नलजिआ सुबुं माहारिनि सायाव गोबां हेफाजाब आरो मददफोर होयो जेराव बिगियाननि हेफाजाबजों जोङो गोबां गोबां मिथियै बुस्थुफोरखौ जों मिथिनो हायो आरो बिगियाननि मददजों सुबुं माहारिया जेरै सानाव आरो अखाफोराव आगान हैनो हाबाय बेफोर गासैबो बिगियान आरो टेक्नलजिनि हेफाजाबजों आरो बेफोरजों लोगोसे जों गोबां सोलोंनो हायो जेरै माखासे टेक्नलजिफोर जेरै कम्पिउटार बेफोर बायदिखौ इउस खालामनानै जोङो जोंनि दे थु दे लाइभआव आरो जोंनि नलेजखौ बाराय होनायनि सायाव जोङो बेफोरखौ बाहायनानै जोंनि नलेजफोरखौ बाहाय जों बाराय होनो हायो जोंनि रोंगथिफोरखौ जों रासिनै गोनांथि गोनां आरो ओंथि गोनांसिन खालामनो हायो बिगियाना जोंनो नागिरनानै खिथायो माने देखायो आरो टेक्नलजिया जोङो फोरोङो नोङो माबोरै बाहाय नांगौ माने नों माबोरै टेक्नलजिया जोंनो देखायो माबोरै मोनसे खामानि मोनसे गोरा खामानिखौ माबोरै इजि खामानियाव लांनो हागोन गोरलै खामानियाव लांनो हागोन टेक्नलजिआ बेनि सायाव जोंनो हेफाजाब होयो जोंनि फरायनायनि बेलायाव आरो जोंनि सोलोंनायनि बेलायाव आरो जोंनि थांना थानाय राहानि बेलायाव टेक्नलजिआ गोबां बिहोमा होदों माखासे साख'रिफोर मोनै सुबुंफोरनो माखासे नलेज थानाय सुबुंफोरनो टेक्नलजिनि दारै गोबाङानो थांना थानायनि राहाखौ खालामना लानो हादों आरो माखासे कम्पानिफ्राव बिथांमोना साख्रिफोरबो मावनो हादों आरो बिगियाना जोंनोहाय जोंनि फैनो गोनां माने जोंनि भबिसथआवहाय मा जागोन बेखौ जों देखायनो होयो बेफोरनि बिगियानफोरनि जुनैनो जों जोंनि बे बुहुमा गोबां सोलाय बोदों आरो गोबां डेभलप जाबोदों डिजिटेल सोलोंथाइनि बेलायाव माखासे सोलोंथाइफोर दं जेखौ आं मिथियो जेरै बिदेसि सोलोंथाइ डिस्टेन्स इडुकेसन डिजिटेल सोलोंथाइआ माखासे दं जेरै कम्पिउटार इलेक्ट्रनिक दिभाइस अदिअ भिजुयेलाइस इउटिउब दानि गोदान मुगाजों बेफोरो दायो डेभेलप जालांनो हमबाय आरो डेभेलप जागासिनो डिजिटेलजों सोलों सोलोंथाइफोरा जोंनो माने माने जोंनोहाय मोजां सोलोंथाइखौ होयो जेरै जों माबोरैहाय माने गोजाननिफ्राय जेरै न'आव थाखाजों जों माबोरै सोलोंनो हायो बेफोरो जों बियो जोंखौ होयो मोजां सोलोंथाइ होयो आरो बेनि माखासे जेंना जेंनाफोरा जाबाय बेखौ जों मोजां बाहायनो रोङोब्ला बेयो जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जायो आरो माखासे जों बेखौ जेरै डिजिटेल आरो इन्टारनेट बेफोरबायदिखौ जों बाहायनो रोङाब्ला बेफोरो जोंनि थाखाय बेराथ जेंनायाव खोख्लैयो आरो मानसिखौ बेफोरनि दारैनो जेरै माखासे जेंनाफोरा जेरै जाबाय अनलाइन थानानै मबाइलाव इडुकेसन लानाय जेरै माखासे बांसिन टाइम गेम गेलेनाय माखासे फेसबुक हाटसआप बेफोराव इन्स्टाग्रामफ्राव बांसिन अनलाइन थानाय बेफोरो बेफोरनि जेंना आरो आरो मुलाम्फाफोरा जाबाय बेफोरनि अपजित खालामोब्ला जोङो माखासे सोलोंथाइफोरखौ बेफोरनि गेजेरजोंबो जों सोलोंनो हायो बेफोरो बेफोरखौ सोलोंनानै जों जोंनि जिउआवहाय जायखौ मिथिया जायखौ जों मिथियामोन बेखौ जों मिथिनो हायो बेनो आरो बेनि अनगायैबो गोबां दं